मोबायल हो एक अशी सोशल मिडीया जाणें आयज मनशाली पुराय पणान वाट लायल्या आयज मनीस शारिरीक श्रम कश्ट विसरला आनी घरांत बशिल्ले कडेन सुस्तपणान तो ह्यो सगल्यो गजाली मोबायलाचेर पळयता पयलीच्या तेपाचेर लोक मैदानान वचून खेळपाक चड प्रिफर करताले आयज तोच मनीस मोबायलाचेर चेस जावं क्रिकेट खेळून आपलें मन रिजवण करता मोबायलाक लागून जायतें रेडियेशन्स वाडल्यांत जाका लागून आमी जायत्या भयानक अश्या दुयेसाक आमंत्रण दिवपाक सुरवात केलां आयज कानाचेर दोळ्यांचेर तेजे विपरीत परिणाम जाता आमी आयकतात आनी इतलेंय आसून मनीस ताजे पासून पयस वचपाक शकना आनी ताका वचपाचेंय बी ना आयज जनरेशन गॅप जें आसा तें घरा घरांनी वाडपाक लागला कारण भुरगो दीस भर मोबायलाचेर आपले वेळ घालोवपाक सोदतात ताका कोणाय कडेन उलोवपाक आवडना आपले विचार व्यक्त करपाक आवडना आनी मोबायलाची दिसान दीस वाडटी दर आनी मागणी हाका लागून गरीब मनीस थंय चिड्डता कारण तो आपल्या भुरग्यांच्यो मागण्यो पुराय करपाक शकना कारण दिसान दीस ह्या मोबायलाचे दर वाडपाक चल्ल्यात

वायट कितें करतना ताजें मनूय बी भियेना कित्याक तो तें मोबायलांतल्यान पळयता आनी ताजे भितर एक डेरिंग तयार जाता आनी म्हाका दिसता हाका सगळो कारणीभूत म्हळ्यार मनशाची वाट लावपाक आयज मोबायल